नमस्ते भाई नमस्ते जी बोलिए जी जी जी जी जी मिल जाएगा हमारे पास हेरो होंडा है स्कूटी है जी बोलिए

टी भी एस् हो गया हीरो होंडा हो गया सर बाइक हो गया फिर स्कूटी हो गई

और है भाई कार भी है

जी जी देखिए फोर्म पहले रसीद लेंगे वहाँ पर फारम भरेंगे अपना नाम पता लिखेंगे

जी जी हाँ जी जी हाँ जी जी जी टी भी एस् का पचहत्तर हजार

हीरो का पंचानबे हजार

नही ये तो कम्पनी का है न कम्पनी रहता है नहीं नहीं नहीं इसको छूट था न छूट ही रहता है न नहीं आप आप हेलो आप कैश आप कैश से लेंगे की

नहीं नहीं नहीं नहीं पेमेंट पूरा करेंगे तो आपको फाइनैन्स में मिलेगा फाइनैन्स करवाएंगे तो किस में

नहीं आएगा नहीं

ठीक है धन्यवाद